हाँ नमस्ते तो अच्छा आपको वेजिटेरियन में आपको क्या पसन्द है खाना वेजिटेरियन और नॉनवेज अच्छा देखिए हमारे यहाँ जो वेजिटेरियन है है न और नॉन वेजिटेरियन सबसे बड़ी बात तो ये है की हमारा पूरा अलग अलग सेपरेट बनता है कि कोई किसी भी प्रकार की मतलब वेजिटेरियन वालों को कोई चीज़ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो सेपरेट किचन है और सेपरेट सर्व करने वाले लोग भी हैं उसमें और नॉनवेज वेजिटेरियन का भी इसी प्रकार से उसके भी लोग अलग हैं सर्व करने वाले बनाने वाले और उसके बर्तन भी पूरा अलग ही रहते हैं इस लिए आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब जैसे की जो है जो इसमें आपका वेजिटेरियन में वेजिटेरियन में आपको जो है मिल जाएगा मिक्स वेज मिल जाएगी आपको और दूसरी हरी सब्जियाँ मिल जाएंगी खाने के लिए भिंडी मसाला है बैंगन भर्ता है बहुत सारी प्रकार की सब्जी आपको मिल जाएगी आप जैसा बताएगे वो आपको मिल जाएगी और जैसे कि आपको मटर पनीर भी मिल जाएगी सर सर फिर से एक बार एक बार आप रिपीट कर दीजिए सर अच्छा सबसे अच्छा कौन सा सभी अच्छे हैं सभी अच्छे हैं जैसे की आप बोलेंगे की भाई मेरे को इसमें थोड़ा मिर्ची तेज कर दीजिए थोड़ा मसाला तेज कर दीजिए तो वैसा भी आपको मिल जाएगा और यदि आप नॉर्मल भी खाना चाहेंगे तो आपको नॉर्मल भी बहुत अच्छा मिलेगा और हमारे यहाँ और हमारे यहाँ मिक्स वेज सबसे बढ़िया बनता है भिंडी मसाला बहुत बढ़िया है बैंगन भर्ता एक नंबर है और और पैसा सर पैसा तो सभी के लिए एक बराबर है हंड्रेड रूपीज़ पर डिश है मतलब एक दो लोग आराम से एक प्लेट में खा सकते हैं इतना है इतना है शफिशंट है और और जैसे कि नॉनवेज में जो है है न तो नॉनवेज में जैसे कि आपको चिकन बिरयानी तंदूरी चिकन चिकन टिक्का चिकन सीक कबाब मटन बिरयानी मटन करी और फिश करी फिश फ्राई एग करी ये आपको मिल जाएगी हाँ हाँ पैकिंग का भी ऑप्शन है पैकिंग का भी बिलकुल ऑप्शन है पैकिंग में भी आपको बिलकुल जिस प्रकार से आपको यहाँ होटल में खाने को मिलेगा उसी प्रकार से पैकिंग में भीआपको साफ सफाई के साथ में पूरा मिलेगा और हमारी होटल जो है आई एस ओ प्रमाणित होटल है आई एस ओ से आई एस ओ सर्टिफिकेट है पूरा सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें

पैकिंग पैकिंग पैकिंग आपको पैकिंग में चाहिए कि कहाँ आप आ कर के खाना चाहते हैं अच्छा पैकिंग में आप पैकिंग के लिए करना चाहते हैं तो हाँ तो ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप कर सकते है पेमेंट उसमे कोई दिक्कत नहीं ऐसा ठीक है ओके ओके ठीक